जी हाँ हमें परिवार के साथ भोजन करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि परिवार के जब सभी सदस्य एक साथ भोजन करते हैं बैठ के सभी लोग मम्मी लोग पापा लोग दादी दादा भाई बहन सभी लोग जब एक साथ भोजन करते हैं तो वहाँ भोजन करने में काफ़ी आनंद आता है और गप सड़ाके भी होते हैं खाना हम लोग अच्छे से खाते भी हैं लेकिन जब अकेले में खाते हैं तो जल्दी जल्दी में लगा रहता है कैसे जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करें और अपने काम में लग जाएँ लेकिन जब साथ में सब लोग बैठते बैठते हैं तो अच्छे से खाना पीना खाते हैं मैं अपने दी अपने दीदी के सादी शादी में अपने दोस्तों को आमंत्रित किया था डिनर के लिए बुलाया था रात में शादी थी बहुत अच्छे से शादी भी भी थी सब लोग आए थे सभी लोगों को खाना मैंने खिलाया सभी लोगों को खाना बहुत पसंद भी आया मेरे दोस्त लोग कभी कभी त्योहार त्योहार में भी आते हैं सेवइयाँ सेवई भी खाते हैं सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ का सेवई बहुत अच्छा है और यहाँ आकर अच्छा लगता है सभी लोग मेरे दोस्त दो तीन दोस्त हैं शिवम हो गया सर्वम हो गया सत्यम हो गया सभी लोग आते हैं कभी कभी जब त्योहार पड़ता है ईद बकरीद तो सभी लोग आते हैं और सेवई सेवई सब कुछ चिकन ओकन सब बनता है तो सब लोग खाते हैं और जब वह एक बार उसकी बहन की शादी थी तो उन्होने हम लोगों को आमंत्रित किया था हम लोग वहाँ परिवार सहित सभी लोग भाई बहन सभी लोग गए थे और बहुत अच्छी शादी थी वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा था हम लोग खाना पीना सब वहाँ अच्छे से खाए फिर उसके बाद सभी लोग परिवार सहित वापस घर आए